مشرقی دہلی ضلع کے لیے مقامی حکومت کی اقدامات مختلف ہوتے ہیں ان میں سے کچھ عوام کی بنیادی سروسسز کو بہتر بنانے میں مرکوز ہوتے ہیں جیسے تعلیم صحت اور بنیادی زیر بنائی اس کے علاوہ اقدامات شہری بنیادات کی بہت بہتری کو بھی شامل کرتے ہیں جیسے کہ سڑکوں کی صفائی بجلی کی فراہمی اور پانی کی فراہمی یہ اقدامات مشرقی دہلی ضلع کی مجموعی ترقی اور نمو میں اہم کردار ادا کرتے ہیں چونکہ ان کی وجہ سے عوام کی زندگی میں بہتری آتی ہے اور مقامی معیشت کو بھی بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے اور اس طریقے سے یہ زندگی کے بنیادی اقدامات کو مضبوط کرتے ہیں